हेलौ सार नोंथाङा दावलिगुरिनि टि मेनेजारमोन नामा आं मोनसे एडभाटाइस नुदोंमोन नालाय नोंथांनि टि माबानिफ्राय माबा टि फानो होननाय साहा बिलाइ फानगोन होननाय आंनो एसे बुरजा साहा बिलाइ नांगौमोन नालाय थ्रि गंथामसो ट्राक नां लांगोन आं साफ्लाइ खालामनो ओमफ्राय दा आङो सिलिगुरियाव लांगोन ओमफ्राय रेटफोरा माबायदि होदोंमोन देर लाक जाबाय दा ओमफ्राय आं कुवानटिटिखौ एसे बारा लाङोबा एसे खमफोरनि मोनबावगोन नामा सार लांनो हागोनना आमफाय नोंथांनिफ्राय बेफोरखौ लांनायाव माबाफोर एग्रिमेन्टफोर माबाफोर खालामनांगौमोन नामा साहा बिलाइफोरखौ लाङोबा खालामनांगोन ना ओमफ्राय आङो लांनायाथ' सिलिगुरियावनो लांगोन सिलिगुरि आमफाय ओरै डारजिलिं गारि दंखायो औ औ ना नोंथांनिफ्रायबो लांनायफोरनि सुबिदाफोर दंमोन नामा

आंनावबो पार्स'नेल औ आंनि पार्स'नेलजों लांनोसै ना नोंनिफ्राय लाङोबा नोंनिफ्राय सार्सफ्रा बारा थांगोनदां दे होनबा आं आंनिजोंनो लांनोसै आं ट्राक मोनथाम लांगोन औ आं गाबोन समफोर आरो साननै सानथामसो थांनानै नायसै आं ना एभाइलेबलखा मालफ्रा एभाइलेबल दंखायो ना एभाइलेबल खाना दा

मोजांना खर माबाफ्रा गासैबो मोजांजोबखा दा फ्रेस माल नोंथाङाथ' नोंथांनि माबायावनो दंजोबखायो होनबा आङो औ साननै समफोर थांनोसै गाबोन औ आं गाबोन फुङाव सय साराय दसतासोआव लोगो हमहैनोसै होनबा सारखौ बेयावनो आराम रायलायसै दे नों अफिसावनो थाखागोनना

औ जायो सार बिदिबा औ औ दे सार औ होनबा आं समफोर थांनोसै हो दे होनबा सार